میں نے گیس چولھا اور سلنڈر لیا تھا کنیکشن وہ جو گیس چولھا ملا مجھے اس کے ساتھ جو میٹیریل ملا پائپ رگولیٹر وغیرہ وہ بالکل صحیح نہیں تھا پائپ لیک کر رہا تھا رگولیٹر بھی لیک کر رہا تھا جس کے وجہ سے جو ہے نقصان ہونے کا خطرہ تھا آگ لگنے کا خطرہ تھا یہ میرے لیے بیڈ اکسپیرینس رہا گیس ویسے بھی جو ہے رسکی ہوتا ہے اور اس کو بہت احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے تو یہ رسکی ہوتا ہے